अपनसभक भारतीय समाजमे समाजमे अछि जे से मुख्यतः हिन्दू धर्मसँ जुड़ल अछि एहि धर्मकेँ आन धर्मसँ पवित्र मानल जाइत अछि एहिसँ जुड़ल हर भारतीय अपनासँ पैघ आ छोट आदर करैत अछि मुदा कहियो कहियो ऊँच नीचके भावना सेहो पड़ै सेहो पड़ैत अछि हमरा आन धर्मके कही तऽ इस्लाम धर्म एकटा चीज बहुत नीक बहुत नीक लागैत अछि ओ अछि ओकरा समाज इस्लाम धर्म लोक एक सङ्गे जे नमाज़ पढ़ैत अछि ओ हमरा बहुत नीक लागैत अछि बच्चा आओर बच्चासभ अपन संस्कृतिके अपनाबैत अछि हम चाहैत छी कि हम सभसँ धर्म धर्म नहि देखके एक दोसराके प्रभावसँ जुड़ी आ एक दोसरा दोसरा तत्पर रही